हमे डॉक्टर बनै लए चाहैत छियै भविष्यमे ओकरा लिए बहुत जादा एकरा लिए बहुत मेहनत करै छियै एक साल डॉक्टरीके तैयारी करलियै नहि निकलिए फिर इस साल डॉक्टरीके तैयारी करै छी लेकिन डॉक्टर हमरा बनना छै डॉक्टरके ही तैयारी कर रहलए छियै बहुत जादा स्ट्रगल कराए रहलए छियै डॉक्टरके तैयारीके लिए एलेवेन तक पढ़ी रहलए छियै एलेवेन ट्वेल्थ हो गेले पार्ट वनमे एडमिशन करैलए छियै ओकरबाद पूर्णिया से डॉक्टरके तैयारी करलिऐ इस साल तऽ नहि निकललै अगला साल अगला साल फोनसँ ही पढ़ी रहलए छियै अभी बस डॉक्टरके तैयारी करै रहलए छियै डॉक्टर ही बनना छै हमरा डॉक्टर बनके बहुत ही अच्छा अच्छा काम करना छै मम्मी पापाके लिए डॉक्टर बनना ही छै मम्मी पापा बहुत पढ़ाए रहलए छै ईसलिय हमरा पढ़ना ही छै ईसलिए डॉक्टरके तैयारी करैला छै आ भविष्य हमरा डॉक्टर ही बनना छै आओर किछु नहि डॉक्टर ही बनना छै डॉक्टरके ही तैयारी करी रहलए छियै